हिंदी भाषा का इतिहास भारत के इतिहास से ही जुड़ा हुआ है जिस प्रकार से जड़ें जुड़ी हुई होतीं हैं यह माना जाता है कि संस्कृत के कोख से ही हिंदी भाषा उत्पन्न हुई है और यह इतिहासिक तौर पे एक हज़ार साल पुरानी मानी जाती है ऐसा कहा जाता है कि हिंदी भाषा के जो सबसे महान साहित्यकार हैं हरिश्चंद्र भारतेन्दु हरिश्चंद्र उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है हिंदी भाँषा को एक महान स्तर पर लाने का देश विदेश में हिंदी भाषा आज बहुत ही लोकप्रिय है क्योंकि समय गुजरते ही भारतीय देश विदेश जाते रहे हैं और जिस हिसाब से स्कूल मिडिया और अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ मौखिक और लिखित रुप में इस्तेमाल हो रही है आज हिंदी विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से भी एक है क्योंकि भारत की जनसंख्या ही इतनी हैं